نوزائیدہ بچوں کو صاف ستھرا اور صحت مند کا ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا بچے کے کمرے اور بستر کو روزانہ صاف کرنا استعمال شدہ کپڑے تولیے اور چادریں باقی الگ سے دھونا ہاتھ دھونا بچے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ دھونا خاص طور پر فیٹ فیٹ کرانے یا کپڑے بدلنے سے پہلے بچے کو برتن اور فیڈنگ بوتل کی صفائی فیڈنگ بوتل اور نپل کو اچھی طرح دھو کر ابالنا تاکہ جراثم نہ رہے ہوادار اور دھوپ والا کمرہ جہاں بچہ ہو وہاں تازہ ہوا اور دھوپ کا آنا ضروری ہے تاکہ جراثم کا پھیلاؤ کم ہو بچے کے آس پاس سگریٹ نوش یا آلودگی سے پرہیز